मेरी जेह्ड़ी फेवरट बुक ही ओह् ही जंगल बुक जेह्ड़ी जंगल बुक इक इक बड़ी अच्छी बुक ऐ जेह्ड़ी असेंगी निक्की क्लासै बिच्च सखाई जंदी ही जिसलै अस स्कूल च लाइब्रेरी च जिसलै बी जंदे हे असें गी साढ़े जेह्ड़े मास्टर मास्टरैनी ही ओह् जिसलै बी असें लाइब्रेरी बिच्च लेइयै जंदी ही होर में उत्थे सब तू ज्यादा जेह्ड़ी बुक पसंदीदा मेरी जेह्ड़ी बुक ही नी ओह् जंगल बुक ही होर में जंगल बुक छड़ी पढ़दा ही नेईं हा बल्के में ओह्दी ऐनीमेशन वीडियो बी असें गी दसदे हे लाइब्रेरी बिच्च ते मेरे बास्तै मतलब में ते इ'यां गल्ल आखना में ते इ'यै गल्ल आखना के जेह्ड़ी जंगल बुक जंगल बुक ही ना ओह् मेरी सब तू स्हेई बुक ही मतलब सारे कोला पसंदीदा बुक ऐ ऐ गै मायने जंगल बुक ही ते जेल्लै असें गी जंगल बुक कोला काफी किश सिक्खने गी मिलेआ ओह् इक स्टोरी ही जियां इक निक्का नेहा मुड़ा होंदा जेह्दा नांऽ ऐ मोंगली मोंगली जेह्ड़ा होंदा ओह् कि'यां जानवरै कन्नै रौंहदा क्योंकि जेह्ड़ा मोंगली होंदा ओह् केह् होंदा अनाथ होंदा ओह्दे मां बब्ब नेईं होंदे ते ओह् केह् करदा ओह् इक निक्के नेहा जेह्ड़ा न्याना जागत होंदा ओह् ओह्दे कन्नै रौंह्दा ओह् जानवरै कन्नै रौंह्दा बबलू कन्नै रौंह्दा बबलू कौन हा ओह् इक बियर हा ठीक ऐ ते जेह्ड़ा बबलू हा ओह् ओह्दी इन्नी केयर करदा हा मोंगली दी उसी अपने बच्चे मांह्गर ओह्दा ख्याल रखदा हा उसी उन्नै पालेआ पोसेआ बड़ा कीता होर जेह्ड़ा मोंगली हा उसगी अपने जेह्ड़े जंगली जानवर हे जेह्ड़े जंगली जानवर हे जि'नेंगी अस डंगर आक्खने आं ओह् उं'दे कन्नै रौंहदा रेहा हा होर उं'दे कन्नै रेहियै ओह् कि'यां खेलदा ऐ किन्ना उं'दे कन्नै गल्लां करदा हा असेंगी इ'यै किश मतलब इक निक्के बच्चें गी जिसलै अस निक्के जागत हे ना जियां नर्सरी बिच्च पढ़दे हे जां फस्ट सैकंड क्लास दे बच्चे हे निक्के जागतें गी इ'यां बी मतलब कि एहदे बिच्च ना बड़ा इंटरेस्ट होंदा हा इ'यां डंगरे कन्नै गल्लां करना जानवरें कन्नै गल्लां करना कोई सौक्खी गल्ल नेईं होंदी ते ओह् उं'दे कन्नै रौंह्दा रेहा हा होर उं'दे कन्नै उन्नै अपनी जेह्ड़ी पूरी बचपन ऐ बचपन अपना उं'दे कन्नै उन्नै गुजारेआ ते एह् मेरी असेंगी एह्दे बिच्च एह् लब्भेआ के कि'यां इक शेर खान होंदा जेह्ड़े शेर खान होंदा ओह् उसी मोंगली गी नेईं हा चांह्दा क्योंकि ओह् इक इंसानी बच्चा हा होर ओह् उ'नें ओह्दे कन्नै केह् आखदे न ओह् पाल्ली लैतियां दुश्मनियां पाल्ली लैतियां ओह् उसी खाना चांह्दा हा इक तवाकी होंदा तवाकी जेह्ड़ा ओह्दा शेर खान दा लोबड़ी होंदी ओह् बी बड़ा केह् आखदे ना बड्डी चलाक चीज ही ओह् केह् करदा हा ओह् शेर खान ओह् मतलब कि शेर खान दी भुक्ख मिटाने बास्तै ओह् केह् करदा हा ओह् शैडयंत्र बनांदा हा होर ओह् अलग अलग शैडयंत्र बनांदा हा ओह् मोंगली गी कदें जाल बिच्च फसाने दी कोशश करदा हा कि में इसी मोंगली गी शेर खान दे अग्गें केह् करां ओह्दा इसी भोजन बनां लेकिन जेह्ड़ा शेर खान जेह्ड़ा तवाकी हा ओह् हमेशां केह् होई जंदा हा फेल होई जंदा हा क्योंकि जेह्ड़ा साढ़ा मोंगली हा ओह् काफी ज्यादा समझदार हा ओह् ओह्दी चलाकी बिच्च इन्नी सौक्खी तरीके कन्नै नेईं हा फसदा ते इस पूरी बुक बिच्चा जेल्लै में इस पुरी बुक गी पढ़ेआ शुरू दा लेइयै एंड तक कि कि'यां मोंगली दी जेह्ड़ी चाइल्ड हूड लाइफ ऐ जिसलै ओह् निक्का बच्चा हा निक्के जागतें आहलियां ओह्दियां जेह्ड़ियां हरकतां ही उद्धरु गी लेइयै जिसलै ओह् स्याना होएआ में पूरी कि पूरी क्हानी जेह्ड़ी ओह् पढ़ी होर मिगी एह्दे बिच्चा काफी किश सिक्खने गी मिलेआ मीं ओह्दे कोला एह् सिक्खने गी मिलेआ पैह्ली गल्ल में जेह्ड़ी तुसेंगी सनाना चाहन्नां कि जेह्ड़ी मिगी सिक्खने गी मिली ओह् ही कि इक जेह्ड़ा जानवर ऐ होर इक जेह्ड़ा इंसान ऐ एह् दोवें बी प्यार मिली जुलियै रेही सकदे न इक दूए कन्नै लेकिन अस इंसान केह् करने आं साढ़े इंसानें बिच्च जेह्ड़ी साढ़ी इंसानी फितरत न ओह् बड़ी गंदी ऐ अस केह् करने आं अस ना हमेशां जेह्ड़े अपने होंदे अस उ'नेंगी बी धोखा दिन्ने आं ते अस जानवरै कन्नै हमेशां बुरा बर्ताव करने आं अजें तक असें जानवरें कन्नै छड़ा मतलब कि अपनी अपनी नीड पूरी करने बास्तै अस अपनी जरूरतां पूरी करने बास्तै अस केह् करने आं जानवरें दी जिंदगी तबाह् करने आं ठीक ऐ लेकिन जेह्ड़े जानवर होंदे ओह् बड़े अच्छे होंदे ओह् कुसै कन्नै गिला नेईं रखदे कुसै कन्नै ओह् नफरत नेईं रखदे उं'दे दिल बिच्च केह् होंदा सफाई होंदी ठीक फिर दूए नम्बर असेंगी एह् मिलदी ऐ जेह्ड़ा मोंगली होंदा ओह् इन्ना ज्यादा मतलब होशियार बंदा होंदा असें डरना नेईं चाहिदा असेंगी कदें कुसै कोला नेईं डरना चाहिदा असेंगी एह् सिक्खने गी मिलेआ साढ़े बिच्च इक शक्ति होनी चाहिदी साढ़े बिच्च इक लक्ष्य होना चाहिदा साढ़े बिच्च प्यार होना चाहिदा मिली जुलियै रौह्ने दी इच्छा होनी चाहिदी अस दिक्खने आं कि अस जेह्ड़े सक्के सक्के भ्राऽ होंदे ओह् बी केह् करदे ओह् बी जिसलै बड्डे होंदे ब्याह् करियै अलग अलग होई जंदे लेकिन जेह्ड़े जानवर होंदे ना ओह् हमेशां मिली जुलियै रौंह्दे न ता ओह् हमेशां एकता जेह्ड़ी ऐ ओह् बनाइयै रखदे ते एह्दे कोला असेंगी हमेशां मीं एह् सीख मिली कि असेंगी एकता कन्नै रौह्ना चाहिदा मिली जुलियै रौह्ना चाहिदा कोई असें भेदभाव नेईं रक्खना चाहिदा ऐ नी होर कन्नै असेंगी एह् सीख बी मिलदी ऐ कि साढ़े बिच्च कान्फीडेंट होना चाहिदा असेंगी कांफीडेंट कन्नै रौह्ना असें कुसै कोला डरना नेईं ऐ डरपोक नेईं बनना ऐ साढ़े अंदर कर्मशीलता होनी चाहिदी साढ़े अंदर कट्टरता होनी चाहिदी एह्दा एह् असें गी एह् सारा किश जेह्ड़ा ऐ उत्थुआं सिक्खने गी मिलेआ